जेनाकि हम अपन परिवारके किछु सँस्कृति कार्य साँस्कृतिक परम्पराके बारेमे बता रहल छी जे जहिआसँ हमर जनम भेल हँ तहिआसँ जतेक हमरा ज्ञान अछि जतेक हम सुनै छी देखै छी ओहिके अनुसार हम बता रहल छी कि जे छै से हमरा परिवारमे किछु एहन मतलब साँस्कृतिक परम्परा अछि जकर इतिहास बहुत पुरान अइ एखनो जे छै से प्रचलित छै जेनाकि हमरासबके घड़ी पाबनि होइ छै जेना अपन कुलदेवताके होइ छै पूजा कएल जाइ छै ओहिमे बहुत तरहके जेनाकि ओहिमे साग होइ छै साग बनाएल जाइ छै चाउर चाउर आटाके मतलब रोटी बनाएल जाए छै आओर ओहिमे जे छै से खीर बनाएल जाए छै आओर भगवानके जे छै से भोग लगाएल जाए छनि ई हर साल होइ छै ई पाबनि जे छै से हर साल होइ छै आओर ई ई शुरुएसँ मतलब चलि आबि रहल छै ई परम्परा छै हमरासबके एखनो ईसब चीज होइ छै एखनो मतलब जे छै से हमहूँ सब देखै छी करै छी एहिसब चीजके आओर जेनाकि कोनो विशेष्ट विशिष्ट काज छै जेकि जेना विवाहके बारेमे बताबै छी जे हमरा सबके तऽ मिथिलाञ्चलके जे परम्परा छै जे हमरा परिवारके जे जेना हमसब देखि रहल छी बच्चा बचपनसँ देखैत आबि रहल छी जहिआसँ ज्ञान भेल हँ तहिआसँ देखै छी जे कोना शादी विवाह कएल जाइ छै कोना मनाएल जाइ छै तऽ हमसब जे छै से मतलब बहुत ही खुशीसँ मतलब जे छै से रहै छी बहुत खुश रहै छी हमसब सब बहुत बढ़िआँ जकाँ ई कार्यक्रमके मतलब करै छी आओर एहिमे बहुत से रिश्तेदारसब सेहो आबै छथिन आओर बहुत दोस्त मित्रसब सेहो आबै छथिन आओर बहुत बढ़िआँ जकाँ ई जे छै से शादीके ई कार्यक्रम मनाएल जाइ छै हमरासबके परम्परा जे छै से मतलब बहुत पहिलेसँ ई साँस्कृतिक परम्परा छै एहिमे बहुत तरहके बहुत किछु मतलब होइ छै बिध होइ छै बेवहार होइ छै जेनाकि शादीसँ पहिले जे छै से मतलब शगुनके होइ छै तिलक चढ़ाएल जाइ छै आओर लड़काके ओहिकेबाद जे छै से मतलब शादी होइ छै तऽ मतलब लड़का जे छथिन से आबै छथिन लड़कीसँ शादी करैके लेल फेर एहिठाम जेना ओठङ्गर होइ छै हमरासबके परिछन होइ छै तऽ पहिले लड़काके जे छै से स्वागत कएल जाइ छै ओहिके बाद जे छै से हुनका मतलब परिछन कएल जाइ छै परछिकऽ फेर आनल जाइ छै अँगना आनल जाइ छै ओहिकेबाद जे छै से फेरो मतलब जे छै से हमरासबके ई परिछकऽ आनै छथिन तकरबाद फेर ओठङ्गर कूटल जाइ छै जाहिमे बहुते मतलब बुजुर्गसब रहै छथिन चारि पाँच आदमीसँ आओर वर रहै छथिन आओर हुनका साथ जे छै से मतलब कएल जाइ छै ई ओठङ्गर कुटैवला काम होइ छै तकरबाद फेर वेदीतरमे जेनाकि जयमाला होइ छै हमरासबमे जयमाला होइ छै आओर बहुत तरहके धोबिनवला सेहो होइ छै शादीमे लड़कीसबके सेहो होइ छै तऽ हमरासबके इहो परम्परा छै कि इहो सबचीज होइ छै आओर तकरबाद जे छै से ओहिमे तहन फेरो वेदीमे जाइतर जाइ छथिन फेरो ओतऽ ईसब काम भेलाके बाद फेर शादीके लेल बैसै छथिन फेर शादी होइ छै आओर एहिमे जे छै बहुत समाजके लोक सेहो रहै छथिन तऽ ओहिमे भोजभात सेहो होइ छै गीतनाद होइ छै बहुत चीज होइ छै एहि तरहके समाजके लोक अबै छथिन सब देखै छथिन मतलब सब अपन अपन उपस्थिति दर्ज करै छथिन हमसब सब मतलब खुशीके माहौल रहै छै सब तैआर तैआर भेलहुँ एकदम मतलब सजि धजिकऽ नया नया वस्त्र पहिरलहुँ आओर एहि शादीके मतलब शादीके मतलब देखलहुँ ओहिमे उपस्थिति अपन अपन दै छिए आओर एहिसब चीज जे छै से हमरसबके मतलब परम्पराए अछि आओर कि आओर परिवारके जे छै से हमरा सब परिवारके जे छै हमरासबके एनाहिए होइ छै इएह हमरसबके साँस्कृतिकमे एनाहिए परम्परासँ शादी होइ छै आओर पाबनि होइ छै जेना पाबनिके बारेमे हम बतेलहुँ कि घड़ी होइ छै आओर जेनाकि हमरासबके पारिवारिकमे जेना छठि पर्व पाबनि होइ छै तऽ छठिमे जे छै हमरासबके बहुत सारा डाली होइ छै तऽ ओहि डालीमे जेनाकि केलाके घौर केलाके घौर जे छै से हमरासबके परम्परा छै सबदिनेसँ हमर पूर्वजोसब दै छलखिन हँ आओर एखनो हमसब पैघ भेलहुँ जहिआसँ ज्ञान भेल हँ तहिआसँ एखन तक देखै छी जे एखनो केलाके घौर पड़ै छै पूजामे आओर जे छै से ई महापर्व जे छै से मिथिलाञ्चलके बहुत ही पैघ पर्व छै बहुत पैघ पर्व मानल जाइ छै आओर जे छै से मतलब एहिमे दिनकरके दीनानाथके पूजा होइ छनि एहि छठि पर्वपर आओर ई बहुत ही पैघ महापर्व छै मिथिलाञ्चलके आओर हमरासबके